مجھے کلاسیک موسیقی جیسے ہندوستانی راگ اور لوک گیت بہت پسند ہیں کیونکہ ان میں ایک گہرائی سادگی اور جذبات کی سچائی ہوتی ہے کلاسکی راگ جیسے یمن بیروی دربار یا درباری سے آواز کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے اور دل کو سکون بھی ملتا ہے لوک گیت جیسے بھوجپوری راجستھانی یا پنجابی ٹون ٹونوں میں زمین سے جڑی خوشبو ہوتی ہے وہ گاؤں دیہات کی زندگی محبت موسم اور لوگوں کے دکھ سکھ کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں یہ دونوں انداز نہ صرف گانے کی بنیاد مضبوط کرتے ہیں بلکہ سننے والے کو بھی جوڑ کر رکھتے ہیں جب دل سے گایا یا جائے تو چاہیں راگ ہو یا لوگ ہر گیت اپنا اثر چھوڑتا ہے